हमारे देश की सरकार को नेत्रहीन और जो अनाथ बच्चे जो पढ़ लिख नहीं पाते हैं उनके लिए एक अच्छा सिक्छा केंद्र इस्कूल में बनवाना चाहिए जिसमें वो पढ़ सकें नेत्रहीन बच्चे देख नहीं पाते उनके लिए भी अच्छा शिक्षण नया शिक्षा दें भले देख नहीं पाते लेकिन सुन और समझ सकते हैं उन्हें भी पढ़ने का हक है उनके अच्छे भविष्य के लिए उन्हें ऐसी शिक्षा का ज्ञान होना चाहिए इसके लिए सरकार को हमारे सरकार को अच्छी स्कूलें बनाना चाहिए और ज़रूरतमंद और नेत्रहीन बच्चों को अच्छे स्कूलों में दाखिला करा के उन्हें पढ़ाना चाहिए और उनका खर्च ना क्योंकि वो अच्छे भविष्य के लिए अपना देश उज्जवल कर सकें और अपना भविष्य उज्जवल कर सकें